मैथिली भाषाकेँ संरक्षणके लिए कुछ प्रयास भए रहल छै मैथिली भाषा जते उपयोग करिऔ ओतना बढ़िऑं छै मैथिलीके कवि केतना बेहतर सब रहै जे एते अच्छा करलखिन हमरा सभकेँ घरमे जते बाल बच्चा छै सबकेँ मैथिली बोलबेके चाही आओर आगू जते एहि जेनरेशनके मैथिली आना बहुत ही अच्छा छै आ जरुरी छै सबकेँ मैथिली बोलना चाही आइके डेटमे तऽ लोग नहि बोलयके कोशिश करै छै लेकिन जेतना मैथिली भाषा हमरा सभकेँ सबसे बहुत ही अच्छा भाषा छै आ केतना मधुर लगै छै सुनयमे मैथिली भाषा आदमीके मैथिली बोलै छै तऽ पता चलै छै जे हमरा सभकेँ मिथिला से छियै आदमीके बोलइयो से पता चलतै लेकिन आदमी आइकाल्हिके जमानामे कोशिश आदमीके हिन्दी बोलतै अङ्ग्रेजी बोलतै अङ्ग्रेजी जे बोलतै बहुत अच्छा आदमी छै मैथिली जे बोलतै ओ देहाती छै लेकिन नहि आदमीके सोच आइकाल्हिके जमानामे बहुत गन्दा छै मैथिली कोशिश रहय जे मैथिली जे बोलि रहल छै ओ आदमी बहुत ही अच्छा छै अपना भाषाकेँ बोलि रहल छै जेतना बोलय ओतना बहुत ही बेहतरिन आदमीके जे छै कते जे इंग्लिश बोलतै ओ बहुत बढ़िऑं छै बहुत पढ़ल लिखल छै मैथिली जे बोलि रहल छै ओ नहि पढ़ल लिखल छै आदमीके सोच यही पर बहुत खराब भए रहल छै एहि कारणे आदमी कम बोलचालमे छै लेकिन मैथिली बोलय से आदमी खराब नहि मानल जाइ छै मैथिली जे बोलि रहल छै ओ बहुत ही अच्छा छै अपना भाषामे छै आब के बच्चा जे भी होतै सबकेँ घर हिन्दी बोलनाइ बहुत जरुरी छै जे बाहर जा रहल छै मैथिली भी एहिना भए रहल छै आदमी लेकिन नहि बोलै छै मैथिली नहि बोलबै देहाती छियै नहि आदमीके सोच यहाँ पर बहुत खराब छै मिथिली जेतना कोशिश करै आदमी घर परिवार सबकेँ बोलना चाही अपना परिवारमे तऽ कम से कम मैथिली ही बोलना चाही शुद्ध मैथिली